खाना खाने के लिए सबसे हेल्थी फूड्स हैं हरी सब्ज़ी है जिनका विशेष रूप से अपनी बॉडी पर असर पड़ता है जो हरी सबब्ज़िएं रहती हैं जिसमें हमको कैल्शियम पोटेशियम आयरन की प्राप्ति होती है मैं तो वह वाली सब्ज़ी खाना पसंद करती हूँ ग्रीन बेजीटेबल खाना पसंद करती हूँ सलाद हुआ सब्ज़ी हरी सब्ज़ी हुई ज़्यादातर बॉडी को अच्छी कैल्शियम पोटेशियम देती हैं प्रोटीन देती हैं यह हरी सब्ज़ी शरीर के लिए अच्छी होती है ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए भोजन में जिससे कि शरीर को पोटीन न्यूटेसन मिलना चाहिए जिससे इंसान हमेशा ऐक्टिव और स्वस्थ रहे अच्छा अच्छा हेल्थी भोजन खाना चाहिए जिससे कि हम एनी टाइम ऐक्टिव रह सकें जिससे हमारी बॉडी बर्क कर सके हम कमज़ोरी बीक्नेस महसूस ना करें ऐसा हेल्थी भोजन खाना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें हमारा परिवार स्वस्थ रहे ताकि हम अच्छे से काम कर सकें अच्छे से रह सकें अच्छा खान पान ही एक अच्छी जीवन की